ڈانس میں بھی بہت الگ الگ ڈانس ہوتے ہیں جیسے کہ بھانگڑا بھانگڑا میں لوگ سوٹ شلوار اور چوٹی میں پراندہ ڈال کر ڈانس کرتی ہیں اور لڑکے دھوتی کرتا اور پگڑی پہن کر ڈانس کرتے ہیں ہریانوی ڈانس میں بھی لوگ سوٹ شلوار ہی پہنتے ہیں اور ہپ ہوپ ڈانس میں لوگ جینس ٹاپ وغیرہ پہنتے ہیں اورگربہ ڈانس میں لوگ گھاگھرا چولی پہن کر ڈانڈیا سے گربہ کھیلتے ہیں اسی طرح الگ الگ ڈانس کپڑا ڈانس میں کپڑے پہنتے ہیں